हमर काज छी भोरे उठलहुँ पहिने घर दुआरिके साफ सुथरा कयलहुँ तखन नहेलहुँ धोलहुँ मन्दिरमे गेलहुँ मन्दिरमे भगवान सबके पूजा कए कऽ अयलहुँ गोर लगलहुँ तहन से ओतऽसँ अयलहुँ चाय पानि बनेलहुँ सब परिवारके पियेलहुँ चाय पानि नास्ता नास्ता बनेलहुँ नास्ता सबके खुआलहुँ पियेलहुँ तहन बाहर अपना घरमे जते काज होइए खेनाय पीनाय बनेलहुँ सुबह शाम घरवलाके काम परिवारके घरोवलाके काम यऽ जे बाहरमे खेती करू ओतऽ खेतीमे देखियौ जे केना धान भेलै केना गहुम भेलै ओतऽ सँ उपजाकऽ आनि देलथि अपना घरमे सबटा सम्हारि सुम्हारि कऽ रखलहुँ तहन जे कमाकऽ देलथि से हुनका मेंटन कयलहुँ आओर अपना सुबह शाम जे मन भेल से काज कयलहुँ धियापुताके देखलहुँ धियापुताके सम्हारलहुँ घरवलाके देखकऽ सबचीज कयलहुँ साफ सफाइ जते घरमे होइ छै सबटा कयलहुँ ओएह हमरा सबके काज यऽ सुबह शाम केनाइ ओएह सब करै छी समय काटै छी